अॼु कल्ह बैंक ऐं इंश्योरेंस इहे ॿई सेक्टर असांजे देश में ॾाढा डेव्लप थी रहियां आहिनि ही भई बैंकियूं ऐ इंश्योरेंस भई जीअं असांखे पर्सनल कमनि जे लाइ का लोन माना कर्ज़ु खपे त अॻे ॾाढी मुश्किल हूंदी हुइ ऐं अॼु बैंकिन मां कर्ज़ु सवलो थो मिले ऐं घटि व्याजु ते थो मिले भई घरु लाइ वठणो आहे कर्ज़ु या पढ़ाई लाइ वठणो आहे ॿारनि जी शादी आहे छा ही पाण सरकार त घरु ऐं कर्ज़ु जे लाइ अञां ॾाढी सब्सिडी बि ॾिनी अथई भई प्रधान मंत्री आवास योजना भई जेका सवा ॿ लखि मिलंदा आहिनि उहो ॾिनो अथई ॿियो इंश्योरेंस कढियो अथई गवर्नमेंट भई तव्हांजो अढाई सौ रुपया बैंकिन में भरी करे तव्हांखे इंश्योरेंस मिलंदो लाइफ़ जो कुझु चारि पंज सौ भरी करे तव्हांखे मेडिक्लेम जो इंश्योरेंस मिलंदो ऐं अलगि॒ अलगि॒ टाइप जा अॼु कल्ह इंश्योरेंस खुली वया आहिनि घटि पैसनि ते प्रीमियम बि घटिजी वियो आहे त इहो ॿेई असां जे देश में ॾाढी सुठी ॻाल्हि थी रही आहे